پچھلے مہینے میں نے ٹرین کے راستے ایک سفر کیا کولکاتہ کا تو کچھ ایسی چیزیں کچھ ایسی مشکلات پیش آئیں جنہیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جیسے کہ جب میں دہلی اسٹیشن پر گیا تو میرا ٹکٹ کنفرم تھا لیکن پھر بھی مجھے ویٹنگ روم میں جانے کی اجازت نہیں ملی میں نے بہت کوشش کی کہ ویٹنگ روم میں جگہ مل جائے لیکن ان لوگوں نے مجھے جانے نہیں دیا اور اسی طریقے سے اسٹیشنوں پر ریسٹ روم کافی گندے رہتے ہیں ٹرینوں پر بھی کافی گندے رہتے ہیں یہ ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جسے جو ہر آدمی کی ضرورت جس سے ہوتی ہے تو میرے خیال سے ان سب چیزوں پر دھیان دینا چاہیے اور اس کے علاوہ جو اسٹیشن وغیرہ پر کھانے پینے کی چیزیں ملتی ہیں اس کے بھی ان کی بھی جو رقم ہوتی ہے وہ بمقابلے شہر کے یا علاقوں کے بہت زیادہ ہوتی ہیں وہ لوگ کچھ زیادہ ہی پیسہ وصول کرتے ہیں ان سب چیزوں پر روک تھام کی ضرورت ہے